हैलो आं जी आं जी एजैंट साहब होर बोल्ला दे एजैंट साहब में इद्धरा बोल्ला ना पैंथल दा एह् थुआढ़े रूट आह्ली गड्डी निं ऐ बुंजा जीरो नौ मेटाडोर ओह् जेह्का नुहाड़े कन्नै कंडक्टर ऐ ना उन्ने मेरे कन्नै बदतमीजी कीती अज्ज आं आं बदतमीजी कीती गालियां कड्ढा दा हा बड़ियां ते में आक्खेआ में हा ओह् किराया लेई गेआ जादै ते में आक्खेआ में एजैंट साहब हुंदे कन्नै करी लैना आं गल्ल ते हून उसगी पुच्छेओ भला नेईं तां साढ़े कश बी ऐ लाज आं ठीक ऐ ठीक ऐ आं में बी इत्थें दा गै रौह्ने आह्ला लोकल आं एह् सनायो भी कल्ल उस डरैबर कंडक्टर गी पुच्छना भी कल्ल आं जी आं जी नेईं ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ओके